हम सुपौल के एगो दुकान सॅं स्पार्की कम्पनी के जींस कीनलहुॅं ओ कम्पनी मे जींस बहुत महँगा दय बहुत महँगा आओर जल्दी ख़राब भए जाइ अछि जल्दी फाइट जाइया ओकर जीप सब जल्दी टूटि जाइया स्पार्की कम्पनी बहुत महग यऽ आओर बहुत ख़राब प्रोडक्ट दैया स्पार्की कम्पनी मे नहि सब जींस लेब नहि केकरो लीए देब की अछि स्पार्की कम्पनी बहुत ख़राब होइ छै जल्दी फाइट जैत आओर पैसो अधिक लैत पैसो लागि जायत आओर समानो नहि मिलत बढ़िऑं एहि सॅं बढ़िऑं छै की दोसर कम्पनी के जींस लियौ ई कम्पनी के जींस लेब आ नहि फाटत दोसर कम्पनी के जींस लियौ आ बढ़िऑं पहिनू